किसान जानवरक कचराकऽ प्रबन्धन ई रुपसँ सुचारु कए सकयए या तऽ कही भी जे छै गड्ढ़ा खुनिके राखने वा ग्रामीण मोहल्लामे जे छै से बर्मिन्ग कम्पोस्टके रुपमे राखल जाइ छै जाहिसँ सुनिश्चित रुपसँ कही भी कचरा जे छै से बर्बाद नहि होयत छै एक जगह एकत्रित रहैत छै एकरा लेल जे छै से बहुत तरहकेँ किसान जे छै से अपना तरीकासँ हुनका बचावयके कोशिश करैत छै आओर जे छै हमरा सभकेँ ओ जानवरके मलमूत्र ईसभ जे छै से गाँवमऽ खाद बीजके बहुत तरहसँ यूज कयल जाइ छै जेकि मार्केटमे मिलयवला खादसभ बहुत तरहकेँ उपयोगी खाद इ बनायल जाइत छै जेकि खेत ईसभमे दयके लिअ ईसभ अनाज आओरसभ चीज जे छै से उपज बहुत अच्छा तरीकासँ होयत छै इसलिए एहि लिए जे छै से जानवरक कचराके गाँव घरमऽ जे छै से बहुत तरीका से यूज कयल जाइ छै ओकरा राखिओके भी जे छै किसानसभ बहुत बहुत व्यवस्था कएके राखने रहैत छै एहिके लिए जे छै से खाद बहुत उपयोगी होयत छै जानवर सभके इधर जे छै बनेलहा वाला आन जानवरक कचराके प्रबन्धनके लिअ जे छै से बहुत तरहकेँ आओर भी उपयोगी चीज रहैत छै